हैलो जय झूलेलाल मूंखे योगा क्लास जी एंक्वारी करिणी हुई तव्हां योगा क्लासेस जे हिनमां था ॻाल्हायो मूंखे योगा क्लास जोइन करिणा हुया त हुन जा बेनिफिट छा हूंदा आहिनि अछा त न असांखे योगा क्लास जोइन करणा हुजनि त हुन लाइ असांखे छा कुझु करिणो पवंदो आहे ताईं कुझु अछा त हाणे योगा क्लास जे असां जोइन कयूं त हुन लाइ असांजो असां वेट लोस थींदो आहे हुनखां ॿिया कहिड़ा फ़ाइदा आहिनि जीअं असां मैन आहे असांजे मेंटिली स्टेबिलीटी ईंदी आहे असांखे असां हुनमें असांजो वेट लोस थींदो आहे त बॉडी फ्लेसिबिलिटी थी वेंदी अछा तव्हांजो शाम जो टाइम कहिड़ो आहे अछा त मां शाम जो चईं खां पंज में अचण जी तयारी कंदमि कयऊं आयूं असां गॾु में ॿ चार मुहिंजियूं साहिड़ियूं आहिनि हूए बि अचणु चाहीनि त असां गॾु ई जोइन करे सघंदा आहियूं हा हा जय झूलेलाल